साढ़ै इत्थै जेह्ड़ा मनोह्र गी लोग बड़े जैदा मनदे साढ़े एरियै च उ'ऐ बनदा हा ऐम्म ऐल्ल ए बगैरा ते ओह् कांग्रेस दा ते हून एह् नोआड़े लेई जेह्ड़े नोआड़े खास खास लोग हे उं'दा बड़े जैदा कम्म कराया उं'दे घरें शिड़कां पजाइयां पानी पजाया केइयें दियां नौकरियां बी लोआइयां ते उ'न्नै बड़ा जैदा कम्म कीता लोकें आस्तै